बाल बच्चा आब पढ़ै लिखै छै बहुत तरहके छै आब बढ़िआँ बहुत अच्छासँ पढ़ै छै पढ़ै लिखै छै बहुत तरहसँ पहिले नहि रहै टूटल फूटल सभकिछो रहै इसकुल वगैरह सभकिछो रहै मास्टर नहि आबैत रहै टाइम सिरे समय सिरे पढ़बै लिखबै नहि रहै आब सभचीजके हरेक चीजके सुबिस्था भए गेलै आब टाइम सिरे मास्टरो आबै छै मतलब इसकुलो बहुत अच्छा तरहसँ बनि गेलैए सही तरहसँ पढ़ाइ लिखाइ होइ छै पढ़ै लिखै छै ठीक तरीका ढङ्गसँ आब बाल बच्चा पढ़ै छै पहिले एतना पढ़ाइ लिखाइ नहि होइत रहै नहि मास्टर आबैत रहै टाइम सिरे नहि पढ़ाइ दै रहै नहि टाइम दै रहै ओतना से बाल बच्चा पढ़तै लिखतै आब ओतना पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ रहै आब मतलब सही ढङ्गसँ आब सुरक्षित सभचीजके भए जाइ छै हरेक चीजके व्यवस्था भए गेलै बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइ मास्टर मतलब हर एक इसकुल तिस्कुल हरेक चीज मतलब सभकिछो बनै छै आब बनि गेलैए तऽ पढ़ाइ लिखाइ बहुत बढ़िआँ होइ छै पढ़नाइ लिखनाइ बाल बच्चाके इसकुल जाइ छै टाइम सिरे जाइ छै टाइम सिरे आबै छै पढ़ाइ पढ़बै छै मास्टर बढ़िआँ करैती दै छै पढ़ै छै पहिले एतना टाइम नहि दैत रहै मास्टर आबै रहै पढ़बै लिखबै लेल पढ़ाइ लिखाइ नहि करैत रहै अपन बैठैत रहै कुर्सीमे बैठल रहैत रहय पढ़ाइ लिखाइ नहि करबैत रहै बाल बच्चा जाइ रहै पढ़ै लिखै लेल मास्टर नहि ध्यान दैत रहै नहि पढ़ैत रहै खेलैत रहै धूपैत रहै अपन चलि आबैत रहै आब से नहि छै मास्टर आब आबै छै बाहर बाहरसँ मास्टर एलैए मास्टरके भर्ती केलकै गाँवके भी छै बाहरके भी छै आब बाल बच्चाके बढ़िआँसँ पढ़ाइ लिखाइ करै छै बढ़िआँ पढ़ै लिखै छै टाइम सिरे जाइ छै टाइम सिरे आबै छै मास्टरो टाइम दै छै पढ़बै छै ठीक ढङ्गसँ बढ़िआँसँ आब इसकुल बनि गेलै हरेक जगह इसकुल बनि गेलै आ गाँवमे पहिले रहए रहियै कि इसकुल बहुत दूर जाय पड़ै रहै पढ़य लिखय लेल आब तऽ हर जगहमे भए गेलै इसकुल इसकुल भए गेलै जगह जगहमे इसकुल भए गेलै आब दूर नहि जाय पड़ै छै अपना गाँवमे इसकुल छै तऽ सुरक्षितसँ जाइ छै पढ़ै छै लिखै छै चलि आबै छै पहिले रहै टूटल फूटल इसकुल रहैत रहय गाँवमे एगो इसकुल रहैत रहय पूरा बच्चासभ पढ़य लिखय जायमे दूर पड़ैत रहै परेशान भए जाइत रहै आइ नहि जाय आबि सकैत रहै आ आब भए गेलै इसकुल भए गेलै लगमे भए गेलै तऽ इसकुलमे जाइ छै अपन पढ़ै छै लिखै छै आ चलि आबै छै आब भए गेलै आब उतना वार्ड वार्डमे भए गेलै इसकुल लगमे भए गेलै इसकुल पहिले एतना इसकुल नहि रहै हरेक जगह बाल बच्चाके पढ़य लिखय खातिर बहुत इसकुल बनलै आ बाल बच्चाके पढ़ै छै ठीकसँ ढङ्गसँ पढ़ाइ लिखाइ होइ छै अच्छा तरीकासँ बाल बच्चा पढ़ै लिखै छै